ہمارے یہاں ایگزویشن لگتی ہیں جیسے نمائش لگتی ہے اور اس میں سارے شہر کے لوگ آتے ہیں اور اپنا ٹائم دیتے ہیں دیکھتے ہیں اور رام لیلے کا میلا لگتا ہے اس میں بھی سارے لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں اور ہمارے یہاں باہر کی ایگزویشن کی دوکانیں آتی ہیں وہ بھی لگتی ہیں اس میں بھی سارے شہر کے لوگ جاتے ہیں اور ہمارے یہاں کھیل بھی ہوتا ہے میچ ٹورنامنٹ ہوتا ہے اس میں بھی لوگ دیکھنے بھی جاتے ہیں اور حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں ایسے بہت سے کھیل ہیں جس میں سارے لوگ حصہ لیتے ہیں اور دیکھنے بھی جاتے ہیں